रेडियो और टेलीविजन और प्रिंट जैसी मीडिया में हिंदी भाषा का उपयोग बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं क्योंकि जो टी वी सीरियल है और टेलीविजन है तो उस में हिंदी भाषा का उपयोग उसी तरह से करते हैं जिस तरह से लोग उसको समझ सकें और उस सीरियल को समझेंगे तो उसको देखेंगे तो तभी टेलीविजन का विकास है तो आगे बढ़ेगा इस लिए हिंदी भाषा का वो उसी तरह से टेलीविजन के नाटकों में उपयोग करते हैं प्रोग्रामों में उपयोग करते हैं जिस से कि क्या है लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ सके और वह उसके बारे में समझ सकें कि ये सीरियल किस आधार पर है तो इस लिए उसी हिंदी भाषा में ही उपयोग किया जाता है